हमें यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर रही हैं कि नवजात शिशु स्वच्छ वातावरण में रहें और अस्वास्थ्य पर स्थितियों के कारण बीमार ना हों हमें अपने हाँथ बार बार साबुन से धोने चाहिए हम अगर बीमार हैं तो हमें बच्चों से दूर रहना चाहिए हमें बच्चो के डायपर्स सूखी जगह पर रखनी चाहिए और बच्चे की डायपर को नियमित रूप से बदलना चाहिए घर को कीटाणु रहित रखना चाहिए बच्चों के कपड़ों को डिटॉल से धोना चाहिए ताकि उसमे कोई भी कीटाणु ना लगने पाए बच्चों के कपड़ों को साफ सुथरी जगह पे रखना चाहिए बच्चों को हर बीमारी से दूर रखना चाहिए अपने हाँथों को अच्छे से डिटॉल से भी धोना चाहिए ताकि बच्चों पर कीटाणु का कुछ भी असर ना हो बच्चों को अच्छे से रखना चाहिए